ہاں ہماری مذہب کا مطالعہ ہمارے اسکول کے نصاب کا حصہ ہے اس سے ہمیں ہماری زندگی میں بہت سے بدلاؤ محسوس ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کھانے کا طریقہ پانی پینے کا طریقہ نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ زندگی کے ہر جزو کا طریقہ سیکھا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اور صحت میں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں جو کہ پوازیٹیو بدلاؤ ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت اور دماغ دل و دماغ دونوں کو سکون ملا ہے اور ہماری صحت کو بھی اثر ہوا ہے صحت پہلے سے کافی اچھی ہو گئی ہے چونکہ ہمارے مذہب کے اندر کھانے کا طریقہ پینے کا طریقہ سب بتایا گیا ہے اور اس کا معاشرے میں بھی بہت کافی اثر ہوا ہے معاشرے میں بھی بدلاؤ آیا ہے جیسے جیسے لوگ مذہب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ہر لحاظ سے وہ خود کو بہتر بنا رہے ہیں وہ حرام اور حلال کی پہچان کر رہے ہیں ہر چیز ان میں تمیز اختیار کر رہے ہیں کھانے پینے میں اٹھنے میں سونے میں چلنے میں بولنے میں ٹوائلیٹ باتھ روم آنے جانے میں ہر چیز میں ہمارے مذہب کے بارے میں بتایا گیا ہے اس سے لوگوں میں کافی بدلاؤ آیا ہے اور لوگ مذہب کی طرف مائل ہوئے ہیں